बिजाबनि बाहेरै आं टिभियाव निउसफोरखौ नायनाय जायो बेयाव जों बबेयावबा मा जादों मा जाया निउसफोरखौ मिथिनो मोनो जों न'आव थानानै बेलेग जायगानि जि मा जादों बेफोरनि निउसफोरखौ मोनो मानि थाखाय जादों आरो जों बेफोरखौ नायनानै मिथिनो मोनो जे बबेयाव मा जादों मा जायाखै आरो जों बिदि लोगोसे जों नलेसफोरखौबो आर्न खालामनो हायो गोदान गोदान बाथ्राफोरखौ मिथियो जे निउस फरायनानै जों मिथिगौ मा मा जादों मबे मबे जायगायाव मा जादों जायाखै